نہیں مجھے ایسا کوئی اپنا سفر یاد نہیں آتا کہ جو میں نے رضاکارانہ طور پر کوئی چیز دینے کے لیے کے مقصد سے سفر کیا ہو ایسا تو کچھ یاد نہیں ہے مجھے